भारत देश खेती प्रदान देश आहे ऐं असांजे देश में किसान खेती करे पंहिंजो जीवन व्यापक कंदा आहिनि वॾी पैमाने ते खेती करण जे फ़ाइदे लाइ नंढनि पैमाने ते किसाननि खे घटि घणो करे ॾाढी समस्या थी रही आहे फसलुनि जी सही अघु जी घुर्ज किसान कनि था पर उन्हनि खे उन्हनि जो सही अघु मिले कोन थो महिनत त चङी कनि था पर उन्हनि खे अघु पूरो नथो मिले खेतीअ जे धंधे में वञण जे करे हिनजी उपज में को बि बदलाउ कोन थियो आहे ऐं असां नंढा किसान खेतीअ जे रूप में विहिराइजी विया आहियूं नंढनि किसाननि खे खेतीअ लाइ बैंकुनि खां कर्ज वठिणो पवे थो ऐं हुन वक़्त ते हुनखे चुकाए नथा सघनि ऐं गराब ग़रीबु किसाननि वधीक ग़रीबु थींदा था वञनि ऐं जेके वॾा धंधा करण वारा आहिनि उवे वधीक कमाईंदा था वञनि ऐं नंढा किसान वधीक नंढा थींदा था वञनि